हांजी हांजी अ'ऊं तुसें ई सनान्नी आं कि मेरे आस्तै करोना कनेहा रेहा ऐ कि जेल्लै साढ़े इत्थै करोना आए दा हा ओह्दे बिच्च केह् होआ कि जेह्की साढ़ी पढ़ाई ही ओह्दे पर बड़ा जैदा असर पेआ की जे जेह्की साढ़ी क्लासां हियां ओह् आनलाइन लगदियां हियां ते जेह्की साढ़ी सरकार ही उ'न्नै किश गरीब जेह्के बच्चे हे उ'नें ई फोन दित्ते ते जां भी उ'नें ई टैब दित्ते ते होर किश बच्चें ई फोन नेईं बी थ्होए ते उं'दे आस्तै ते करोना ते इ'यां बड़ा इ'यां गंदा गेदा होआ की जे नां उं'दी पढ़ाई होई ते ओह् जेह्के सारे बच्चे हे ओह् खज्जल होई गे ते इस लेई तु'सें ई इ'यै आखना चाह्न्नीं कि किश बच्चें आस्तै करोना ठीक बी है हा कि जि'नें ई